ہمارا مذہب اسلام ہے ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی تعلیم دیتے ہیں کھا سونے کس سونے کے لیے کس کروٹ بتاتے ہیں داہنے کروٹ بتاتے ہیں سونے کے لیے کھانے میں بھی اچھے کھانے کھاتے ہیں ہمارا مسلمان مذہب کلمہ پڑھاتے ہیں اور پانی پینے کے لیے کھانے کے لیے بھی اچھے اچھے بتاتے ہیں اچھے کھانے کھاتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں ہمارے مسلمان اور نہ کھا کھانا کھاتے ہیں اچھے اور اچھے اچھے کلمہ پڑھاتے ہیں اور سونے کے لیے بھی بتاتے ہیں داہنے کروٹ اور ہمارا مسلمان اچھا اچھے سے کھانے میں نہانے میں اسلان کرتے ہیں اور جو بھی ہو اچھے سے کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں اپنے اولاد کو بھی اچھے پرورش دے رکھے ہیں اور اچھے سے سو سونے کے گھڑی کلمہ اولمہ پڑھاتے ہیں اور جو ہوتا ہے اچھے سے کرواتے ہیں ہمارے اسلام جو ہے کھانے کھانے کی دعا پڑھتے ہیں اور سونے کے گھڑی دعا پڑھ کر سوتے ہیں جو بھی ہے بہت اچھے ہیں